हलो जय झूलेलाल माला ॿुधु मूंखे आहे न हिकु सलाह वठणी हुई तोखां मां थोरी परेशानु आहियां कल्ह खां छा थियो छा थियो राति जो मां थोरो कमुं कंदे कंदे करे मूंखे देरि थी वई दुकान में मुंहिंजो बुटिक आहे न पोइ हुन साइड थोरो अंधेरो बि हूंदो आहे त मां त हाणे वञा थी पई धीरे धीरे पोइ बंदि करे पर इतने में छा थियो ॿ टे पुलिस वारा अंदरि अची विया पोइ मूंखे त ओॾी महिल हिकदमि चुप थी वियमि मां की भई हाणे मां छा चवांनि वरी मां हुननि खे चयोमानि भई मूंखे थोरी देरि थी वई आहे मूंखे मां वञां थी पई थोरी देरि में पर हो त जीअं ॿुधनि ई न पिया पंहिंजी शाह में वेठा हुआ जीअं अची करे चवंदा नही फाइन भरिणो पवंदो हीअं करिणो पवंदो हाणे तूं ॿुधाए हाणे ईअं ईअं थींदो आहे छा कोई मां हुनखे रिक्वेस्ट करे चवां थी पई की भई मूंखे देरि थी वई आहे ॿारहां थी विया कॾहिं कॾहिं माण्हू थी वेंदो आहे देरि मां चयोमांसि ओॾीमहिल त मां ॾाढी घबराइजी वियमि पोइ मां हुनखे रिक्वेस्ट कई मानि हुं हुं हुं हुं हुं हा चउ हा मुंहिंजा लॻलि आहिनि न सी सी टी वी कैमरा लॻलि आहिनि अड़े सभिनि लेडिज लाइ परेशानी आहे न भई तव्हां बीही था रहो पिया त लेडिज कॉन्स्टेबल बि न हो हुननि वटि हू दुकान में घुसी करे बीही रहिया ॿार बि ॿाहिरि बीही करे ॻाल्हाइनि न ईअं कीअं घुसी करे बीही था रहनि पिया अकेली लेडिज ॾिसी करे अछा पोइ हाणे मां छा कयां हे राति जो फाइन चवंदो पर्ची हुं हुं हुं हुं

ठीकु आहे

अछा ठीकु आहे पोइ तूं ध्यानु रखजांइ हिननि ॻाल्हियुनि खे हा हा ठीकु आहे उहो ई त तव्हां लेडिज खे अंदरि मोकिलियो या कुझु कयो या ॿाहिरि बीही करे ॻाल्हायो वांदई मिंट में अंदरि घुसी था अचनि पिया ईअं ॾकाइण लाइ की भई बंदि करो हम तुम्हारा फाइन चाहेंगे फाइन भरने तुमको भरना पड़ेगा पर्ची था कटनि पिया नही पर्ची भरोगे तो हम दुकान में ताला लगा देंगे अलाए छा छा पिया चवनि मां त घबराइजी वियमि ॾाढो हुं हुं ठीकु आहे हाणे मूंखे थोरी टेंशन घटि थी ठीकु आहे जय झूलेलाल हा